جی ہاں مجھے نل کا پانی ملتا ہے بڑا ہی صاف اور میٹھا پانی ملتا ہے مجھ کو نل کا پانی ملنے سے میری زندگی بہت بدلی ہے جیسے پہلے کھارا پانی آتا تھا تو بہت زیادہ نمکین لگتا تھا جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی اور آج مجھ کو نل کے ملنے کے وجہ سے میٹھا پانی بھی ملتا ہے جس کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور صاف پانی سے ہمیں کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی میٹھے کھا پانی سے کھانا بھی اچھا پکتا ہے چائے بھی اچھی بنتی ہے اور جب کھارا پانی رہتا تھا نہ کھانا اچھا بنتا تھا نہ چائے اچھی بنتی تھی آج مالیگاؤں میٹھے میں میٹھے پانی کی وجہ سے کافی اچھی زندگی ہو گئی ہے